जय झूलेलाल मां योगा करणु वेंदी आहियां दीदी असांखे ॾाढो सुठी तरह योगा सुख सेखारींदा आहिनि असांजे योगा क्लास में दीदी रोज़ु सुबुह जो ईंदा आहिनि पाण बि सुठी तरह प्रेम सां नंढी वॾी छोकिरियूं असांजे एज जूं तंहिंखां पोइ चालीहे साले वारियूं या वीहे साले वारियूं छोकिरियुनि खे बि अलॻि अलॻि नमूने सां असांखे योगा कराईंदा आहिनि असांजी एज हाणे पंजाहु साल जी थी वई आहे त असांखे दीदी चवंदा आहिनि त तव्हां तकड़ि करे कोई बि एक्ससाइज़ न कयो असांखे दीदी आराम सां प्रेम सां सुठी तरह वेही करे सम्झाईंदा आहिनि ऐं ॾेखारींदा आहिनि कंहिंखे बि पुछंदा आहिनि त तव्हांखे बी पी आहे या थाइराइड आहे जंहिंखे जहिड़ी तकलीफ़ आहे दीदी प्रेम सां वेही करे उनखे उन ई तरह योगा प्राणायाम सेखारींदा आहिनि असां बि उन दीदी जो चवण मनी योगा ऐं प्राणायाम असांजी योग्यता अनुसार असां कंदा आहियूं असांखे जेको ठीकु लॻे असां बि दीदी खे प्रेम सां असांजी तकलीफ़ ॿुधाईंदा आहियूं त असांखे दीदी प्रेम सां उहो योगा प्राणायाम करण लाइ ॿुधाईंदी आहे दीदी जो घणो ई उपकारु आहे त असांखे योग्यता प्रमाणे असांजे मुताबिक असांखे दीदी सेखारींदा आहिनि